पन्नास लाख धा हजार पांचशें पन्नास एकवीस हजार आठशी चोवीस अकरा हजार णवशें चाळीस वीस लाख बारा हजार दोनशे चोवीस साठ लाख एकुणतीस हजार सयशें वीस